دیکھیے ہمارے علاقے میں ایک مشہور علاقہ رحمانیہ مدرسہ کے نام سے ہے اس ادارے میں کافی بچّے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یونیورسٹی بھی کافی ساری ہیں ایک مشہور ہے یونیورسٹی میں اس کا نام ذہن سے نہیں آ رہا ہے میرے لیکن ہمارے علاقے میں بہت ہی مشہور ہے اور بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے تعلیمی اعتبار سے بچے بہت دلچسپی سے اس کو پڑھتے ہیں اور رحمانیہ مدرسہ جو ادارہ ہے ہمارے یہاں اس میں بھی بچّے کافی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے انڈیا میں ایک دار العلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا کا سب سے تعلیمی ادارہ اور سب سے اچّھا ادارہ ہے جہاں پر پوری دنیا کے بچّے جو ہے کہیں سے بھی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور سب سے ہونا بھی چاہیے جہاں جہاں اور ہمارا جو رحمانیہ مدرسہ ہے اس میں عوامی اعتبار سے بھی ہر طریقے سے نجی اعتبار سے سب طریقے سے عوام کے اعتبار سے بھی وہ مدرسہ ٹھیک ہے اور مدرسے کے جو عوام ہیں پڑوس کے لوگ ہیں وہ بھی کافی ذِمّے داری سے اس مدرسے کا دھیان رکھتے ہیں اس مدرسے کی ذمے داری کو پورا کرتے ہیں اور ہر طریقے سے جو ہے مدد کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں اور جو اس میں پڑھانے والے ہیں اور جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ بھی ذِمّے داری کے ساتھ میں پڑھائی حاصل کرتے ہیں اور پڑھانے والے ذِمّے داری کے ساتھ میں اپنے بچّوں کو اور جتنے بھی بچّے مدرسے میں پڑھنے والے ہیں سب کو تعلیم حاصل کرنے کی تعلیم حاصل کراتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں